नमस्ते भैया एक्चुली हमारे यहाँ चेयर अवेलेबल नहीं था तो हम गए थे भदोही से चेयर लेने तो हम भदोही में गजिया में गए थे वहाँ पर एक शॉप से हम लोगों ने चेयर परचेज़ किया वहाँ पर पार्किंग तो बहुत ख़राब थी वहाँ की क्योंकि वो रोड पर ही पार्किंग करा रहे थे और जिसकी वजह से पुलिस वालों से भी बहस हो गई कि रोड पर पार्किंग मत करिए बट पार्किंग का कोई प्लेस है नहीं उनके पास तो वहीं पर पार्क करना पड़ा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईशू हुआ उसके बाद हम लोग अंदर गए तो वहाँ के जो कर्मचारी थे जो हमें एक चेयर दिखा रहे थे उनका भी बिहेवियर उतना ठीक नहीं था पहले तो वो प्रोडक्ट तो बोल रहे थे कि आप दूसरे मैटेरियल में दिखाइए दूसरे दिखाइए बट वो बोलते थे कि नहीं आप ये देख लीजिए ऐसे ही सारे हैं उनके पास थे प्रोडक्ट सारे बट वो एक दो ही दिखा रहे थे प्लस रेट भी उनका उतना अच्छा नहीं था मैंने ऑनलाइन में देखा था फ्लिपकार्ट पर चेयर वो इनके कम्पेयर में काफ़ी अच्छा था क्वालटी भी अच्छी थी प्लस उनका रेट भी ठीक था बट इनका रेट भी आई और चेयर का क्वालटी बहुत ख़राब है आप मैक्सिमम एक दो महीने यूज़ करेंगे उसका कलर भी डल हो जाएगा और टूट भी सकती है क्योंकि उतना ज़्यादा ढंग का है नहीं चेयर तो वहाँ इस दुकान का तो हमें नहीं लगता कि आप को प्रोडक्ट बाय करना चाहिए क्योंकि ये हम